میں نے جو ہیڈ فون منگایا تھا وہ خراب نکل گیا قریب ایک ہفتہ بھی صحیح سے نہیں چلا ہے تو اسے میں نے فوراً واپس کرنے کے لیے بولا ہے